ड्रॉइंग करण समय चार्ट पेपर पेंसिल स्केच पेन इरेजर स्केल जी ज़रूरत पईंदी आहे मनपसंदि रंनु केम कंहिंम हलु आहे और स्टेशनरी खां ख़रीददा आहियूं आर्ट जा स्टेशनरी सामान ज्यादा महांगा कान आहिनि लेकिन ठीकु आहे ताकी असां ख़रीदे पायूं